हर व्यक्ति चाहेगा कि उसे वो सारी सुविधाएं जो है अपनी ही भाषा में भाषा में होनी चाहिए वह उसकी क्षेत्रीय भाषा हि होनी चाहिए हर जगह इंसान सभी भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकता है चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो या अन्य कारण्य हो क्योंकि हर समय हर व्यक्ति को सहायता करने के लिए उसे कोई व्यक्ति उपलब्ध हो ऐसा आवश्यक नहीं है कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी से हैल्प सहायता मांगना माँगता है सामने वाला व्यक्ति उसके सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है इससे उस व्यक्ति का समय ख़राब होता है और वो परेशान होता है सो अलग और इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्षेत्रीय भाषा सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होनी चाहिए और सभी कार्यालयों में क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य कर देनी चाहिए इससे जो है सभी लोग अपना काम स्वयं कर लेंगे उन्हें किसी की सहायता कि आवश्यकता नहीं होगी वे जो है ना तो समय का उनका समय उनका ख़राब होगा और ना ही उनका पैसा ख़राब होगा नहीं अगर क्षेत्रीय भाषा का नहीं होगा तो वो व्यक्ति बार बार कार्यालयों का चक्कर लगाता रहेगा बैंक के चक्कर लगाता रहेगा और परेशान होता रहेगा